جی کھیلوں میں میں منصفانہ کھیل اور اسپورٹس مین شپ کی اہمیت بیان کر سکتا ہوں جیسے کہ منصفانہ کھیل میں کرکٹ کرکٹ کرکٹ میں میں خود ہی کرکٹ کھیلتا ہوں اور میں کیپٹن کی بھی اس میں رول ادا کرتا ہوں تو اس میں ضروری ہے کہ لیڈرشپ ہونا چاہیے اور ٹیم ورک ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ کوچ جو ہوتے ہیں ہمارے کوچ ان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے اور پھر جب تک آپ ٹیم ورک کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو کوئی بھی میچ جیتا نہیں جا سکتا ہے اور اور ہر جتنے بھی کھلاڑی ہیں سبھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کس کو رسپیکٹ دینا ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا اور ٹیم کو ایک مطلب یونٹی کے ساتھ کھیلنے سے ہی انسان جیت سکتا ہے جیسے کہ میں ایک بار اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ ایک میچ کھیل رہے تھے اس میں کیا ہوا کہ ٹیم ہماری بہت ہی دھیرے دھیرے پچھڑتے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سب مطلب وییسے ہارنے کا ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہاں اب میچ ہار جائیں گے تو میں نے تھوڑے دیر کا بریک لیا اس کے بعد سارے جتنی کھلاڑی تو سب کو ایک جگہ بلایا اور اپ ان سارے کھلاڑیوں کو حوصلہ افزائی کیا اور انہیں سمجھایا اپنے ایک لیڈرشپ کیا ہوتا ہے اور اپنے بات سے سمجھایا کہ ہم لوگ ابھی بھی میچ جیت سکتے ہیں آپ بالکل ہمت نہ ہاریں اور ایک بار سب اپنے اپنا جن کو جو بھی رول ملا ہے وہ بہترین اچھے سے کہ وہ کسی بھی اس میں کسی میں بھی خاص ایک اپنا اہمیت جو رول ادا کر سکتے ہیں کریں اور وہ میچ ہم لوگ جیت گئے تھے سمجھے تو وہ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیتنے میں ٹیم ورک بہت ضروری ہوتا ہے سمجھے